भारत का वर्तमान में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मध्यम प्रकार का है उसके सामने चुनौतियाँ यह है कि अभी यहाँ पर वर्तमान में रोड़ों की स्थिति ठीक नहीं हैं वे रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करे तो वह भी सभी शहरों तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है इस लिए यहाँ चुनौतियाँ हैं अवसर के लिए यह है कि हम रोडों और रेलों की कनेक्टिविटी को सभी शहरों से जोड़ दिया जाए तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत मौजूद मज़बूत हो जाएगा